टीवीअ ते मूंखे कपिल शर्मा शो ॾाढो वणंदो आहे उहा असांखे ॾाढो खिलाईंदो आहे हुन सां असांजो खून बि वधंदो आहे ऐं असां खिलंदा रहंदा आहियूं कपिल शर्मा जी आवाज़ बि ॾाढी सुठी आ हुनजो उहो शो ॿुधी करे असांजो मूड फ्रैश थी वेंदो आहे असांजा ॿार असां सब ॾाढो खिलंदा आहियूं उन खां पो मां ॾिसंदी आयां कौन बनेगा करोड़पती उनमें अमिताब बच्चन जी जेको आवाज़ आ उअ असांखे ॾाढो वणंदो आ हुन खां पो उहो जेको क्वेशन कंदो आ हुनमें असांजा असांजो नॉलैज वधंदो आहे असांखे बि ईअं थींदो आहे की असां हुनमें अंदरु वञी करे खेॾूं हुन खां पोइ मां ॾिसंदी आहियां अनुपमा जंहिंमें हुनमे ॾेखारनि था कि हिक गृहणीअ खे पंहिंजे घर खे कीअं सभालणु खपे जेको अॼुकल्ह नथो थिए उहा अनुपमा जे सीरियल मां पाण खे सिखणु खपे अनुपमा ॾाढो सुठो कीअं पंहिंजे लाइफ में स्ट्रगल करे रही आहे ऐं सॼे सॼी दुनिया खे सीख ॾेई रही आहे के हुनखे पंहिंजे घर में पंहिंजे घरवारनि खे कीअं संभालणु खपे हुनखां पोइ मां ॾिसंदी आहियां इंडियन आईडल हुनमें जेके बि पाटीसिपेट ईंदा आहिनि ॾाढा सुठा ईंदा आहिनि ऐं जेके जज आहिनि उहे बि ॾाढा सुठा आहिनि हुनखां पोइ जेके उहे जेके हुननि जी वॉइस में उहे जेको सिंगिंग कंदा आहिनि उहो ॿुधण असांखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं सिखण बि ॾाढो मिलंदो आहे की अॻिते हली करे असां बि अहिड़ी सिंगिंग करे सघूं